जोंथ' जोंनि गामियाव गोबां खेला गेलेयोमोन बेफोर खेलाफोरानो जाबाय खाबादि रेडि खारनाय ओमफ्राय गर बायदि बायदि उन्दै थाइम आवथ' जोङो जोबोर खेला गेलेयोमोन जोङो खाबादि गेलेनो मोजां मोननानै खाबादि गेलेहैयो गामिनि लोगोफोरजों रुबबार रुबबार बाथाय आरो रुबबार नङाबाबो स्कुल निफोराय फैनानै जोङो बेलासियाव गेलेहैयो जों लोगोफोरजों गेलेनानै जोबोर इन्टारेस्ट मोनो आरो लोगोसेनो थाखुमालायनायबो गेलेयो खाबायदियाव जोङो सयजन सयजन गेलेयोमोन आरो गर गेलेनायावबो जों लोगो नांनानै साब्रै साबासो लोगो नांना गेलेयोमोन आरो बिबदिनो जोङो सामफु थाइमआवबो लोगोफोरजों गेलेहैयोमोन फख्रियाव दुगैनाय थाखुमा थब्ल'नाय बायदि बायदि जोङो गेलेहैयोमोन उन्दै थाइमआवथ' जोङो जोबोर गेलेयोमोन आरो लोगोसेनो दाबो मालाबा सम मोनबा गेलेहैयो